हमारे क्षेत्र में एक पिपरिया नामक एक नगर है वहाँ पर एक सिनेमा थिएटर है जिसको अल्का टॉकीज़ के नाम से जाना जाता है और यह यहाँ का प्रसिद्ध थिएटर है सुहागपुर और पिपरिया से लगे हुए गाँव गाँव एवं शहर के लोग यहाँ यह टॉकीज़ में फिल्म देखने के लिए आवश्यक रूप से जाते हैं ओर इधर की फ़िल्में बहुत रोमान्चक होती हैं और बहुत लोग यहाँ पर पसन्द करते हैं फ़िल्में देखना क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है

और ऐसी फिल्में देखने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं जैसे कहीं नई फ़िल्म लगी है तो लोग देखने जाते हैं और मैं भी आज यहाँ फ़िल्म देखने पाँच छह सात बार गई हूँ पर परन्तु वहाँ पर और भी कई सुविधाएँ भी मिलती हैं जिसका लोग लुत्फ़ उठाते हैं और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ ज़्यादा जाना पसन्द करती हूँ परन्तु मैं मित्रों के साथ भी गई हूँ और भी हमारे साइड वाली आन्टियाँ हैं उनके साथ भी गई हूँ फ़िल्म देखना एक अच्छी बात है फ़िल्म देखने के लिए कम से कम तीन घन्टे का समय लगता है एक फ़िल्म पूरी देखते हैं तो अपने को तीन घन्टे का समय चाहिए रहता है और यह अपन एक फ्री टाइम में देखते हैं और जिसका हाँ और फ़िल्म हम एक मनोरन्जन के लिए भी देखते हैं और कुछ लोग अपने टाइम पास के लिए देखते हैं और कुछ लोग कुछ प्रेरणादायक चीज़ें उससे लेने के लिए भी देखते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिले इस प्रकार की फ़िल्में सभी लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से देखते हैं